कि औ अहाँके पास कोन कोन आम छै

कोन कोन आम छै मालदह कृष्णभोग बम्बइ सुकुल कलकतिआ कृष्णभोग सिपिआ कोना कि रेट रखने छिए कलकतिआ कलकतिआ कि रेट रखने छिए बढ़िआँ आम छै कि रेट कलकतिआके सओ रुपैए बम्बइ कोना कतेक कि पड़ि जाएत बम्बइके रेट कहू बम्बइके सत्तरि रुपैआ सवा सओ आओर कृष्णभोगके कृष्णभोगके कहू कृष्णभोगके कृष्णभोगके अस्सी रुपैआ ओ अहाँ सि सिपिआके तहन सबके रेट तहन साठि रुपैए अच्छा छै बताबू पहिने तऽ पैँतिस चालिस नब्बे रुपैए ई की रेट दऽ देथिन मालदह कि रेटके देबै मालदह कि रेटके देबै आम खट्टा नहि ने हेतै यौ खट्टा नहि होइ तऽ हम लेब आम सबमेसँ थोड़े कऽ लऽ लेब हम अस्सीके रुपैए किलो बुझलहुँ आम ठीक छै आम मालदह आम लऽ लेबै हम रेट कनि रेट किछु करिऔ तहन ज्यादे रेट कहै छिए सबमेसँ तहन हम थोड़ेक थोड़ेक लऽ लेब बुझलहुँ सन्तोलो आओर राखै छिए सन्तोला कि छै रेटके अछि